अॼुकल्ह युवा पीढ़ीअ जी सोच जामु रचनात्मक ऐं क्रियात्मक थी वई आहे उहे अहिड़ा अहिड़ा जॉब ॻोल्हे वरिता अथऊं जेके असां कॾहिं सोचे बि न सघंदा हुयासि जीअं त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कमु वॾे वॾे होटलुनि में खाधे रधण जो कमु ग्राफिक डिजाइनिंग जो कमु ऐं घणी व्लोग लिख व्लोग लिखण जो कमु सॼे इंडिया में ट्रेवल करण जो कमु जामु सारा अहिड़ा कम आहिनि जेके कॾहिं असीं असांजे दिमाग़ में बि न ईंदा हुया ऐं असां हुननि कमनि खे जामु नंढो करे लिखंदा हुयसि पर अॼु युवा पीढ़ी असांखे ॾेखारियो आहे त असां हुन मां जामु कुझु कमाए त सघऊं ऐं पंहिंजी उन कमनि जे थ्रू पहचान बि त ठाहे था सघूं अॼुकल्ह जामु युवा यंग यंग ॿारु पंहिंजनि जॉब सां गॾु पंहिंजनि धंधनि सां गॾु हुन सां साइड में ॿिया जाम सारा कमु कंदा आहिनि जीअं त कोई यूट्यूबर जो कमु कंदा आहिनि विडियोस ठाहे अपलोड करे छॾींदा आहिनि शोशल मीडिया ते उन्हनि मां उन्हनि खे लाइकस ईंदा आहिनि त उन्हनि मां हो घणो ई कमाईंदा आहिनि जामु सारा कम आहिनि ब्लोग लिखी शोशल मिडिया ते अपलोड कंदा आहिनि ऑलओवर वर्लड में ट्रेवल कंदा आहिनि उन्हनि जा विडियोस ठाहे अपलोड कंदा आहिनि जामु नयूं नयूं घर में सॉफ्टवेयर ठाहे करे नंढे नंढे शयुनि ते जीअं ॿारनि जा खिलौना आहिनि घर में हेॾियूं सारियूं मशीनरियूं आहिनि उन्हनि ते सॉफ्टवेयर ठाहे करे उहे कंपनियुनि खे विकिणे करे हुन मां पैसा कमाईंदा आहिनि जामु सरियूं ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंमें उन्हनि जो दिमाग़ु हली रहियो आहे ऐं हो उन्हनि जे हिसाब सां कमु बि करे रहियो आहिनि त हुननि खे कमु करण में मज़ो बि अचे थो ऐं उन्हनि खे पैसा बि हुननि मां कमाइनि था जामु साइड में अहिड़ा बिजनेसिस आहिनि जेके हो कंदा आहिनि पंहिंजे रेगुलर जॉबस आहे रेगुलर धंधे सां पर हो हुन मां घणे कुझु कमाईंदा आहिनि